हमको मंदिर वहाँ समस्तीपुर घूमनें जाना है कौन सा मंदिर है हमको घूमना है समस्तीपुर में जगह के नाम बताइए कहाँ कहाँ ले जाएगा घूमाने हम कब आएंगे अब तब फिर ले जाइएगा हमको घूमाने और हाँ ले चलिएगा ना और कल मंदिर जाएंगे इस्टेसन जाएंगे सब जगह जाएंगे तो ख़र्चा तो आप ही को करना पड़ेगा आधा आधा कैसे करेंगे आपको घूमाना पड़ेगा तो हम कैसे करेंगे अपना ख़र्चा कीजिएगा घुमाएगा शॉपिंग कराएगा और और विवाह तो होता है मंदिर से विवाह ही तो होता है और हम जाएंगे अगर भूत लजाएँगे जाएंगे तो क्या होगा स्टेसन वाला रोड तो हमको दिखाया है आप वहाँ बुलाइएगा क्या हाँ ठीक है खाना ऐसा खिलाइएगा है कि यह ना घूमा के भेज दीजिएगा ठीक है आ रहे हैं इंतजार करिए पहले हाँ बहुत सी सब मिल रहा तो आ रहे हैं अब इस तरह घूमना पड़ेगा आपको सब जगह चलिएगा ना हम अकेले हैं हमको साथ कोई नहीं है ठीक है आ रहे हैं